नमस्कार सर सर सर हम कह रहे थे कि हमारे घर में सोट सरकिट की वजह से हमारा बोर्ड और जो मोटर था एक ट्यूबवेल मोटर था वो दोनों मतलब जल गए हैं तो हम पूछ रहे थे हाँ तो हम आपसे पूछ रहे थे कि सर वो जो है कि बोर्ड और मोटर कितने तक आ जाए मतलब हमारा बोर्ड कितने तक आ जाएगा सर ऐसा हमारे साथ मतलब दो से तीन बार हो चुका है जो कि मतलब ब वो जैसे टी वी वीबी भी रहता है जल जाया करता है कुछ हो कुछ सुविधा तो बता दीजिए तो मतलब वह लगा दीजिए जिसकी वजह से अगर पावर जो है एक बैक बहुत ज्यादा चला आता है इसके बाद कारण से जल जाता है नहीं तो अभी फिलहाल तो डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं अगर

हाँ अच्छा

तो उस कह रहे थे कि वो सर्किट ब्रेकर जो आप बोल रहे हैं मतलब नियर अबाउट कितने तक आ जाएगा कोई कुछ केंज मतलब आपको आपके यहाँ कुछ पता है अच्छा अच्छा

ठीक है अगर हम मतलब अगर आप से लगवाना चाहते हैं तो आप मतलब अगर हमारे घर पर आकर लगाएँगे तो आप अपना वाइकल चार्ज भी लेंगे

अच्छा

अच्छा ओके सर जी नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है धन्यवाद सर